ہاں ہم نے ٹھہری ہوئی تصویر کو ڈرا کیا ہے اس کا تجربہ ایسا ہے کہ جیسے ہم کوئی چیزوں کو روز کرتے ہیں جیسے کھانا روز بنتا ہے اور اس کا تجربہ لوگوں کو بہت رہتا ہے کہ کون سا کھانا کس طرح سے کس پرکار سے پکایا جاتا ہے اور کس میں کتنا تیل مسالہ نمک وغیرہ لگتا ہے اسی پرکار سے ڈرائنگ ہے جسے ہم ڈیلی یعنی مطلب روز تو نہیں لیکن اکثر ہی کرتے رہتے ہیں جیسے پیڑ پکشی گھر جانور پشو گھریلو سامان آدمیوں کے چتر وغیرہ اس پرکار ہماری تجربہ ہے اور ٹھہری ہوئی تصویروں سے تعلق ہے جیسے کہ جنگلات اور پیڑ پودے ندی تالاب وغیرہ اور ان سب کو ڈرائنگ کرنے میں ان سبھی چیزوں کی مشکل ہوتی ہے جیسے کسی کا رنگ نہ ملنا نہیں ملنا جیسے ٹھہری ہوئی چیزوں میں بہت سے مشقت والی چیزیں لگتی ہیں ان کا سیم سیم کلر ملنا ٹھہرے بہت سے ٹھہرے جیسے جنگلات ہوا تو اس میں بہت پرکار کے پیڑ پودے گھاس پھوس پشو پکشی وغیرہ رہتے ہیں یا تالاب ہو تو تالاب میں لہریں تو اٹھتی ہیں لیکن وہ ایک کبھی کبھی اٹھتی ہے پھر تالاب تو ایک جگہ پہ فکس ہی رہتا ہے لیکن اس کا اس کا ڈرائنگ کرنے میں دقت ہوتا ہے تو یہی سب مشکلات یہ سب ٹھہری ہوئی چیزوں میں آتی رہتی ہے جو ڈرائنگ کرنے میں بہت مشکل پیدا کر دیتی ہے